एक बाइकर के रूप में सामने बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे मौसम ख़राब है तो बारिश बारिश होती है तो सड़क पे पानी भर जाता है तो गाड़ी सिलिप होने का डर रहता है और गाड़ी स्लिप भी हो जाती है और फिर सड़क ऊबड़ खाबड़ भी होती है तो बरसात के कारण फिर उस में क्या होता है जैसे मौसम ख़राब है बरसात होती है ज़्यादा और पानी ऊबड़ खाबड़ बरस हो रहा है तो गाड़ी स्लिप भी हो जाती है औ गिर भी पड़ता है तो उस में दिक्कतें काफ़ी होती हैं चोट भी लग सकती है और स्लाइड भी हो सकती है और जानवरों का भी ख़तरा रहता है कि रात के समय जब गाड़ी जाती हैं तो लाइट जलती है तो उस में से जानवर अचानक निकल पड़ते हैं जंगलों में तो जिससे क्या है गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और गाड़ी स्लिप हो जाती है और जानवरों से टकरा जाती है तो उससे क्या होता उससे आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है उससे हाथ पैरों में लग जाती है तकलीफ़ें होती हैं बड़े ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस लिए हमें सावधानी से और तरीक़े से अपनी बाइक को चलाना चाहिए